ہیلو کیب ڈرائیو صاحب بول رہے ہیں پٹنا پھلواری سے بول رہے ہیں ہم کو نالندہ جانا تھا کل صبح نکلنا ہے کیا پرائز رہے گا جانا ہے گھوم پھر کے شام تک لوٹ آنا ہے ہم ہیں اور ہمارے دو دوست ہیں زیادہ لوگ نہیں ہیں ہاں یعنی کل تین آدمی ہیں نہیں بول رہے ہیں سر ہاں ہاں ہاں نالندہ جانا ہے نالندہ یونیورسٹی گھوم لینا ہے اور باقی وہاں ہمیں کچھ کام ہے یونیورسٹی میں وہ کر کے پھر شام تک واپس آ جانا ہے سر صرف سو کلو میٹر ہے پٹنہ سے جہاں ہم ہیں وہاں سے صرف سو کلو میٹر ہے نہیں نہیں ٹول پلازہ وغیرہ تو اتنا پھر بھی نہیں لگنا چاہیے نہیں نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن جیسے کیب ڈرائیور کا کیا ہے کہ وہ دس کا ایوریج لیتا ہے اس حساب سے آپ کا زیادہ سے زیادہ دو ہزار بنے گا تو اور اوپر سے جو آپ کا یہ ہے راستے کا چارج وہ کچھ لے لیجیے گا آپ دو تین سو روپئے تین ہزار پانچ سو بہت زیادہ ہو گیا نا لاسٹ آپ بولیے پھر ہم بتاتے ہیں پہلے آپ بتائیے آپ جاتے ہیں اس کے بعد ہم بتائیں گے نہیں پچیس سو رکھیے لاسٹ فائنل وہ ٹھیک رہے گا ارے نہیں بھائی ہو جائے گا آرام سے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل صبح ہم کال کرتے ہیں آپ آ جائیے گا لوکیشن بھیج دیں گے ٹھیک ہے اوکے اوکے گڈ بائے